पहिले बाप दादा आर खेती करै रहथिन तऽ किछु खेती से लाभ होइ रहैनि आ आब खेती सभके लेल आब हमहुँ आर करै लगलियै तऽ खेती सभमे किछो नहि फाइदा बुझा रहलै हन महँगाइ भऽ गेलै सभकिछके तऽ सभ घरके आदमी सभ बेटा पुरुख सभ जा रहलखिन हँ परदेस तऽ परदेस जाइ छथिन तऽ ओहिसँ से कमाके बाल बच्चाके पोषण पालन करै छियै खेती सभसे कोइ फाइदा नहि होइ हइ महगाइके समय हो गेलैनि तऽ खेती सभके लेल छोड़ि देलियै हमसभ खेती नहि करै छै ठीके बटैया हमे आर करै रहियै छोड़ि देलियै आ तकर बाद लोक असगर छियै तऽ काम धन्धा कऽ कऽ केनाहु पोसन पालन बाल बच्चा सभके करै छियै तऽ ओहो सभ से नहि फुरा रहलै हइ नकऽ तब नया कोइ चीज रोजगार अयतै तखन ने कोनो काम आर करबै आगू मुँहेके लेल सोचबै बाल बच्चा लेल तकर बाद घर दुआरि आर तऽ नहिए हइ घर दुआरि जेहै टुटरी टुटली मड़ैया हइ पन्नी झोपड़ीके घर हइ केनाहु दिवस काटि रहलियै हय कऽ सरकारो नहिए हमरा आरके घर दुआर देलखिन तऽ हमरा आर पन्निये के घर मे छियै